مجھے جو شوق ہے وہ کپڑے سینے کا شوق ہے اور اس کے علاوہ میوزک سننے کا شوق ہے اور یہ دونوں شوق ایسے نہیں ہیں کہ اس کے لیے مجھے اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی سفر کرنا پڑے یا پھر بہت لوگوں سے ملنا پڑے ہاں لیکن میں اکثر اپنی نند کے ساتھ کہیں جاتی رہتی ہوں بڑی جو میری نند ہیں ان کے شوق بہت زیادہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ایکچلی وہ بہت بڑی الگ الگ سی چیزوں میں بھی انوالو ہوتی ہیں تو مجھے ان کے ساتھ اکثر جب میں جاتی ہوں باہر تو مجھے کچھ نیا سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے مزہ بھی آتا ہے کئی ایک بار بور بھی ہو جاتی ہوں لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ان کے اتنے زیادہ الگ الگ قسم کے شوق ہیں جیسے کبھی کبھی وہ اکثر کسی ایگزیبیشن میں بس صرف پینٹینگ دیکھنے کے لیے چلی جائیں گی یا کہیں اگر انہیں پتا چلتا ہے کہ کچھ دستکاری کے نمونے لگے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر بھی چلی جاتی ہیں پھر انہیں باغیچے میں پھل پھول اگانے کا بڑا شوق ہے تو وہ اکثر نرسری چلی جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ کھانے بھی وہ کچھ الگ الگ سے ایسے قسم کے کھاتی ہیں وہ رہتی بھی باہر تھیں پہلے تو اس کی وجہ سے وہ الگ الگ قسم کے کھانے بھی ٹرائی کرنا پسند کرتی ہیں تو اکثر ہوٹلوں میں ان کے ساتھ جائیں تو پھر وہ میرے لیے ایک نیا ایکسپیرئنس ہی ہوتا ہے اور نئی نیا علم بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی کچھ نئی ڈشیز ہیں جو انسان کھاتے ہیں اور کبھی پسند بھی آتی ہے اور کبھی نہیں بھی پسند آتی ہیں تو میں جب میں اپنی نند کے ساتھ کہیں جب جاتی ہوں جانے کا مجھے ان کے ساتھ میں انجوائے بھی کرتی ہوں اور مجھے بہت کچھ نیا ہمیشہ سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے